तारा ॾिसण जो सही टाइम आहिनि मार्च एप्रैल मे जून अने सप्टेम्बर ओक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फरवरी इहे महीना हूंदा आहिनि जंहिंमें बारिश नाहिनि उन में पाण सवली तरह सां स्टार मतलबु तारा ॾिसी सघूं था अने इहे सभु इन जो मुंहिंजो हिकु अनुभव आहे न स्टार ॾिसण जो अनुभव थियो हो उते आबू में आबू में सूरज ढले पियो अने हिकिड़े साइड सूरज ढलियो पिए अने ॿिए साइड चंडु मतलबु इन ॿिन्हिनि शयूं खे असां इअं शइ खे गॾु ॾिठो आहे हीअ शइ असां ॾिठी आहे आबू में मतलबु हीउ एतिरो ज़ोरदारु असांजो अनुभव हो ना की अने उन टाईम ते जीअं सूरज ढले पियो नि थोड़ी देरि खां पोइ चंडु सां गॾु तारा अची विया मतलबु आबू जो हू सीन एकदमि ज़ोरदारु हो मतलबु इहा अने अने हीउ सभु शयूं पाण मार्च जून सप्टेम्बर टू फरवरी उन सभु महीने मे ज बाजेश जे महिने मे बारिश नाहे उन महीने मे ई ॾिसी सघूं था